पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले पानी उबालेंगे उसके बाद जो है पानी उबालने के बाद पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी उबाल लें पानी को उबालने से उसको दूषित करने वाले सभी सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और जो कुछ भी दूसरी गंदगी रहती है वह असरदार नहीं हो नहीं रहती है पानी को उबालकर ठंडा होने दें फिर उसे छान लें कोई सूती कपड़ा से या कोई छन्नी से पानी में फिटकरी डालने से भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं फिटकिरी को पानी में डालने से पानी जमा सभी प्रकार के दूषित तत्व उसके तल में बैठ जाते हैं इससे पानी शुद्ध हो जाता है या बर्तन एक छोटी सी फिटकरी डाल दें इससे पानी आपका शुद्ध हो जाएगा पानी को शुद्ध करने के लिए एक कोई मिट्टी का बर्तन भी उपयोग कर सकते हैं जैसे मिट्टी कर बर्तन लेने के बाद उसमें एक कोई घरेलू कपड़ा सूती कपड़ा लेकर उससे भी पानी का शुद्ध कर सकते हैं उसके बाद जाके पानी हमारा शुद्ध और ठंडा भी रहते हैं पानी शुद्ध करने के लिए एक और घरेलू उपाय है जोकि है फिल्टर फिल्टर का ये भी यूज हम कर सकते हैं जो कि बाजार में मिलते हैं और पानी